हैल्लो होर बोला दे तुस प्रॉपर्टी तांई घर तांई पुच्छा दे हे ते मिली दी लोकेशन बड़ी शैल इद्धर सांबा डिस्टिक च

मैन सांबा हां जी चार बैड्ड रूम न इक हाल ऐ लाब्बी ऐ किचन ऐ दो बाशरूम ऐ दो पार्क बी ऐ हां जी हां जी हां हां बिल्कुल लाग्गै गै ऐ एह्दा स्हाब पोआ दा तोआनूं त्रीह् लक्ख तक आई जाओ कल आई जाओ ठीक ऐ ठीक ऐ ठीक ऐ